आमचे गांवांत म्हणले तशे काणकोण तालूक्यांत पैंगीण वाठारांत जी गड्यांची जात्रा वा आमचो एक धर्मांतलो एक मोठो उत्सव मानतात म्हळ्यार गोयांत जशीं बऱ्याच कडेन गड्यांची जात्रा जाता त्याच प्रमाणे पैंगीणी ही हांगा बेताळाचे जे देवूळ आसा ह्या जाग्यार दर तीन ते चार वर्सांतल्यान ही गड्याची जात्रा जाता

तशेंंच जे राखणकार आमी देवचार म्हणटा तेंकां आनी तेंकां जागोवप हे पयले वर्सा घडटा दुसरे वर्सा तेंचे अन्न समर्पण जे लोकांक दितात मेन जे गांवजेवणी जी म्हणटात ती तेंचो जो कार्यक्रम आसता तो दुसरे वर्सा आसता आनी तिसरे वर्सा तेंची गड्याची जात्रा जाता जात्रेक बरेचशे लोक जे शहरांक रावतात ते मुद्दम आपणाचे गावांत ती जात्रा हो उत्सव साजरे करपाक व्हड संख्येन उपस्थित आसता जात्रेक तशें पळोवपाक गेल्यार हजारांनी लोक जमतात ह्या जात्रेचो जो कालावधी आहा तो जवळपास सात ते आठ दीस पर्यंत चलता ह्या जात्रेक प्रत्येक दिसा ज्या प्रमाणे पयलीच्या पुराणांत ते कथा सांगिल्ली आहा की बेताळ देव पैंगीणचो हेज्यो ज्यो सात भयणी आसात त्यो प्रत्येक पैंगीण खरगाळ लोलयें ह्या वाठारांतले जी देवी आसा तो त्यो मानतात आनी तेंकां मेळपा खातीर आनी ह्या हेजे आमंत्रण दिवपा खातीर टको जो ज्या वर्सा जाता त्या वर्साक सगळो तेंचो जो लवाजमो जसो राजाच्या काळातलो पुर्ण तेंचे सेवक सेवेकरी दास बराबर वताले तशे ते पुर्ण बेताळाचो एक वेश धारण करून एकलो मनीस तेचे नंतर तेंचे जे बराबरचे गडे जे म्हणटात तेंचे सवंगडी ते सगळे तशेंच बाकीचे जे भावीक आनी भक्तगण आहा ते व्हड संख्येन प्रत्येक दीस सगळे जाग्याचेर एक एक करून भोंवुन त्या त्या तेंगेल्या भयणीक हें आमंत्रण दिवप उरता तशेंच प्रत्येक गावांतले जे मानाचे देवूळ आसा जे देवता आहा त्या सगळ्यांक ह्या जात्रेचें आमंत्रण निमंत्रण दिवचे आसता तेका लागून सात ते आठ दिस पर्येंत हो कार्यक्रम तेंचो चालू आसता ह्या उत्सवा खातीर बरेचशें लोक तांक गांवान येता ते आपणाच्या बरोबरच्या लोकां बरोबर भोंवतात नवीन नवीन लोकांक मेळ मेळटात भेट करता उलोवणे जाता जे कोण गांव शहरांनी मडगांव किंवां पणजी वाठारांत जे रावतात ते परतून त्याच उत्सवा खातीर ह्या खूब उत्साहान ते आपणाच्या घरा कडेन परत येतात ह्या उत्सवाक जशे म्हण सांगला की हो जो पुर्ण टको आनी गड्याची जात्रा जी आसा ती एक पुराण कालीन कथेचेर आदारीत आहा तेका लागून धर्म आनी धार्मीक हे जे आमी कार्य करतात हे लोकांचे मदीं खूब एक आस्तेचो असो विशय आसा लोक बेताळ किंवां बेतूबाचे पैंगीणकार आसा तेंकां खूब मानतात आनी तेका लागून ह्या जे उत्सवाक जी कार्यां आसा तेका लागोन विशेश वेळ काडून ते तेंच्या घरांत परत येता तशेंच भायले पर्यटक किंवां बरेचशे जे लोक दुसऱ्या गावांचे जे कोण आसात ते जशें मडगांव किंवां त्या वटेचे ते सुद्दां बरेचशे लोक ही जात्रा पळोवपाक हांगा पैंगीण आनी काणकोण वाठारांत येतात ह्या जात्रेक विशेश म्हळ्यार जे गडे म्हणटात त्या गड्यांची फाटीं बळी दिल्ली वयताली पण ती आतां काही कारणास्तव ती फक्त दृश्य अशें दाखयलें वयता की ती बळी दिली ताणीं पण तशी बळी दिनात जशें पयली पसून ते चालू आशिल्ले चार जाण गड्यांची ती बळी दिताले ती बळी आता दिनात पण ते दृश्य घडोवन हाडटात तो पुर्ण जो खांबो घडोवन तेजेर ती निसण शिडी पुर्ण वयर पर्यंत त्या राठीचेर राठ ती वयर व्हरून ज्या प्रमाणे आमची पयलीची जी बांयेतल्यान उदक काडपाचे जी पद्द पद्त आशिल्ली दोरयो ओडपाची तेका रांठ म्हणटाले ती राठ व्हडली व्हड बरी रांठ मेस्तांनी घडोवन ती थंयच वयर घडपाची त्या शिडयेचेर आनी वयर चडून त्या राठीच्या सहाय्यान तेका जी आमी हूक किंवां लॉक म्हणटात तेणे ते गड्याच्या फाटीर लावपाचे आनी तेंकां फिरोवपाचो आनी तेजे वयल्यान सकयल्या फातराचेर तेंचो बळी दिवपाचो अशे पध्दतीचो जो एक धार्मीक जे कृत्य पयली पासून आयिल्लें आहा तेजी आस्तेन किंवां तेजे जे पुर्णपणे मुखार धार्मीक हे कृत्य चालू आसचें ह्या खातीर हे जी हां आमी जात्रा करतात ह्या जात्रेमूळे बरेचशे लोक आनी जे कोणी दुसरे गावांत बेळगांवांत वास्तू करून रावपाक जे गेल्ले आसा ते सगळे जाण आपणाच्या घरा कडेन येतात वेगवेगळे तेचें कडेन लोकां कडेन तेंची उलोवणी जाता वळख जाता विथरता जाता ह्या कारणाक लागून जे धार्मीक कृत्य आमी करतात हरशीं जशी आमगेली चवथ किंवां चतुर्थी आसत किंवां नवरात्र ह्या उत्सवा खातीर हे लोक मुद्दम एकठांय येतात हे जे धार्मीक उत्सव आहा ते लोकांक समाजाक एकठांय हाडपाक खूब मदत करतात